पसन्दीदा दौड़ तब होइ छै जब एक दूसराके कम्पीटिशन होइ छै कम्पीटिशनमे जे छै सभ लड़काके ग्रुपिंग रहै छै ग्रुपिंगके साथ जे छै दौड़ै छै ओकर जे छै मतलब ब्रेथ भी बनल रहै छै ओहिमे जे छै कोइ तरहके इसभ ओ दिक्कत नहि होइ छै आ सिंगलमे दौड़यके बाद जे छै ओकर टाइमिंगके भी पता नहि चलै छै अच्छा भी दौड़यमे नहि लागै छै रोडपर जेना दौड़ै छै तऽ जूता लगाए लिअ जूता मोजा लगाए लिअ तकर बाद जे छै ओहिसँ जे छै रनिंग अहाँ जे छै करू ओहि कम्पीटिशनसँ तऽ मतलब जे छै जादा स्पीड भी यदि अगर करै छियै ओहिमे तऽ गिरयके भी डर होइ छै आ जेना पानिके समयमे जे छै मतलब बिलकुल जे छै पएर जे छै बढ़ाए कऽ आगाँ जे छै डेग लम्बा करि कऽ जे छै तब दौड़ना चाही स्पीड जे छै कम कए कऽ दौड़ना चाही आओर ग्रुपिंगके साथ दौड़ना चाही ग्रुपिंगके साथ जितना दौड़ै छै उतना मतलब जे छै ओकर ब्रेथ बनल रहै छै आओर उतना जे छै रनिंगमे ओकर तगड़ा रहै छै तऽ जेना मानि कऽ चलू कि से लड़कासभ जे छै अगर तेज विद्यार्थी छै तऽ तेज विद्यार्थीके साथमे तेज होइ छै तऽ ओसभ महातेज निकलै छै ने आ यदि अगर मानि कऽ चलू जे भुसकोल छै ओ दौड़यमे जे छै ओ नॉर्मल छै ओ लड़का आ ओकरा साथ यदि अगर दौड़ै छियै तऽ तब की भेलै कम्पीटिशन लेकिन ओ चीज नहि होना चाही जकर शरीर फिटनेस छै शारीरिक मतलब शरीर जे छै बिलकुल फिटनेस छै तऽ ओकर साथ दौड़ू जकर अगर जे दमपच्छी बनल छै तऽ दमपच्छी जे बनल छै तऽ फेर साथमे जे छै ओकरा दौड़ू ओकरासँ जे लए कऽ जाउ लए कऽ जायके बाद जे छै तब दौड़बै तऽ ओकर जे छै टाइमिंग भी बढ़िआँ निकलै छै आ ब्रेथ भी बनल रहै छै आ ओकर बाद जे छै सिट अप अहाँ मारू सिट अप जे छै जितना मारबै तऽ अहाँके जे छै पएर उर सही रहै छै एक्सरसाइज भी करनाइ छै जेना साइड वेग अपर वेग भेलै इसभ तऽ इसभमे जे छै शरीरके फिटनेस रहै छै तकर बाद सिट अप यदि अगर मारै छियै लेटि कऽ तऽ ओहिमे जे छै पेट जे छै ओ भीतर जाइ छै आ शरीर जे छै बिलकुल हलका रहै छै तऽ दौड़यमे भीसँ आसान रहै छै लड़काके आ तकर बाद जे छै फिल्डपर जाइ छै या बहालीमे जइसे कतहु गेल तऽ कोइ तरहके जे छै ओकरा दिक्कत नहि होइ छै तकर बाद जे छै ककरो जे छै मतलब बिलकुल साइडसँ ही जब भी दौड़ना चाही तऽ लेफ्ट साइडसँ लेफ्ट साइडसँ दौड़ना चाही एहि चलते कि लेफ्ट साइडके रनिंग जे छै कम पकड़ै छै आ राइट साइडके जे छै से ओ जादा पकड़ै छै तऽ ठीक छै यदि अगर कम्पीटिशन अहाँ करै छियै आ जँऽ यदि अहाँके जे छै मतलब शरीर जे छै फिजिकल जे छै स्ट्रॉंग छै अहाँके तब जे छै राइटो साइडसँ जेबै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै ओहिमे दौड़यमे कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन जब भी दौड़ू तऽ झुण्ड बनाए कऽ दौड़ू झुण्ड बनाए कऽ जेबै तऽ बेहतर रहतै आओर रनिंग भी अहाँके बेहतर निकलतै आ टाइमिंग भी जे छै कम लगतै आओर कम समयमे जे छै अधिक जे छै मतलब अहाँ एखन जे छै रस्ता सफर कए लेबै तऽ इएह सभ चीज एहिमे होइ छै तकर बाद जे छै रनिंग करयके बाद आबयके बाद जे छै ओहिमे जे छै केरा जे छै ओ डाइट लेना चाही मतलब चेस्ट जकर जइसे कम होइ छै ओइसे ओकर पूरा होइ छै तऽ इएह सभ चीज छै तकर बाद जे छै सेब खाउ तऽ सेब खायके बाद अहाँके जइसे मतलब गैस नहि बनै छै पेटमे कब्जियत नहि होइ छै सभसँ पहिले रनिंग करयवलाके जे छै से सुबह उठि कऽ पानि पीना चाही पानि पियैके बाद जे छै तकर बाद ही रनिंगके लिए दौड़ना चाही नित्यक्रियासँ आबयके बाद तऽ इएह सभ चीज छै एहिमे फिजिकलमे तकर बादमे जे छै सभ लड़काके ग्रुपिंग जे छै अथि बनाए कऽ तकर बाद जे छै ओकरा दौड़ू एक दूसराके जे छै मतलब पएरके भी चोट नहि लगना चाही आ साइडसँ जे छै बिलकुल जे छै अथि करना चाही आ चाहे अहाँके जे छै लेफ्टी छियै तऽ लेफ्ट साइडसँ करू आ रा राइटर छियै तऽ राइट साइडसँ करू जइसे अहाँके अच्छा लागै छै ओ काम करनाइ छै रनिंग जे छै करनाइ छै ओहिसँ ढङ्गसँ आओर कोनो दिक्कत नहि छै एहिमे तऽ इएहसभ चीज छै एहिमे बस